औ आङो फरायसालिनि मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबादियाव बाहागो लादों आरो मालायफोर गुबुनफोर मोसानायखौबो नायफेरदों आंनि रोंमोन्थाइया बेनोदि आङो मोसानोसै सिगाङावना जोबोद गियो जौस्रांनिसिम थांनोनो नाथाय जेब्ला जौस्राङाव गाखोयोना ओरैबादि मोजां मोनो गावखौनो गाव जोबोद थुलुंगानाय मोनो कि आङो बे जौस्राङाव गाखोनानै मोसानो हादों मानसिफोरनो गावनि टेलेन्टखौ देखायनो हादों जोबोद मोजां मोनो बिदि मानसिफोरनो गाव गावनि रोंगौथाइखौ गुबुननो देखायोबोला आङो जोबोद गियोमोन नाथाय दा गाखोदाव गाखोदाव फरायसालिनि मोसानाय बादायलायनायफोराव बाहागो लायै लायै दाना जेबो मोनला बेफोरबादिखौ आंखौ सोरबा लिंहरगौ नामा आंखौ सोरबा आंनि मोसानायखौ नायनो नामा बेबादिसो सानग्रा जाबोय दाना कि आंखौ सोरबा लिंहरनो नामा बिदि लिंहरनानै आंनि मोसानायखौ नायनो लुगैनाय मानसिफोरा बेबादिसो सानग्रा जाबाय मानसिफोर लिंहरोब्ला आं बाहागो लागोन जौस्रांसिम दाना आङो जेबो गिनायखौ मोनलिया गाव गावनि एक्सपिरियेनसा बेनोखि गाव गावनि माने गाव गावनि रोंनायखौ गुबुननि सिगाङाव देखायनो हायोब्ला जोबोद मोजां मोनो दाना आं जेबो मोनला बेफोरबादिखौ जोबोद गाव गावखौनो थुलुंगा नायसो मोनो गुबुननो देखायनो हानानै गाव गावनि मोसानायखौ आरो आं मालायफोरनि मोसानायखौबो नायो जाहाथे आङो बिसोरनिफ्रायबो आरो गुबुन मोनसे गियान मोननो हायो जेनेबा गाव गावनि मोसानाया आलादा गुबुननि मोसानाया आलादा जायो आङो बिसोरनिफ्रायबो माबा मोनसे सोलोंनो हागोन नामा बेफोरबादि साननानैबो आङो गुबुननि मोसानायखौबो नायो आरो आंबो मोजाङैनो मोसायो आरोखि सोलोंनानै बेफोरबादिनो आङो दा गिनो रोंला मोसानाय आरिखौबो गुबुननिफोरखौबो नायो सोलोङो गाव गावबो मोजाङै जौस्रांसिम थाङो बेफोरबादि दा आङो बेखायनो गाव गावनि साहसा बारायनायनि थाखाय आङो फरायसालिफोराव माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्लानो आङो बाहागो लायो मोसायो इन्जय खालामो लोगोफोरजों जोबोद मोजां नाङो बिराद साहस बारायो बिखायनो मोसादावनांगौ बिदिनो मालायफोर गुबुनफोरनिखौबो धैज्य लानानै नायथाबनागौ जाहाथे बिसोरनिफ्रायबो माबा मोनसे गियान मोनोबो जानो हागौ स' बेखायनो जोङो मालायनिखौबो नायनांगौ आरो गावनिखौबो पार्फेक्ट खालामनाया मोजां आरोखि आङो बेफोरबादिखौनो सोलोंदों